अह सोरमोनबा औ आमफ्राय मामोनबा साइकेल मा बायदि नांगौ नोंनो गेदेरना फिसा नांगौ दंनायाथ' दङ बेसेसोनिसो नांगौ नोंनो दामखौबा बा रोजानि जागोन जानाया जागोन जानाय औ गंनै नांगौ ए' जागोन दे माला नांगौ नोंनोलाय दा बेलासियावथ' जानाय नङा बानाय नांगोन ना फिटिं बानाय नांगोन

पिं कलारसो दंना गैया नायनांगोनसो नोंथाङा फैग्रोदो सानैजों रायलायसै

जागोन दे जागोन एसे एनैआलाय थाखायो औ जागोन फिट खालामग्रोगोन औ

औ जागोन दे जागोन